हमारे क्षेत्र में लग रहा है कि न्यूज़ मीडिया जो है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मुद्दों को व्यापक मात्रा में कवरेज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको मीडिया वाले अपनी बात में नहीं करते हैं इस वजह से हमारे क्षेत्र में या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दों को प्राप्त जानकारी नहीं होने की वजह से मीडिया वाले इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखते हैं और ना ही इस चीज़ को आप कवरेज करते हैं थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं जो उन्हें मुद्दों का पर्याप्त होता है उसे पर थोड़ा सा कर करते हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको मीडिया बात नहीं करती है ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है जिसके बारे में मीडिया बात नहीं करती है मीडिया हर सेक्टर में बात करती है हर चीज को जाती है फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में उनको कोई भी बात प्रिज शुरू करते हैं तो गाँव वाले थोड़ा बहुत ना जानकारी की वजह से उनको पर दबाव डालते हैं कि आप ऐसी बातें मत करें इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में हर मुद्दा को पर्याप्त कवर नहीं करते हैं इसी वजह के वजह इसी वजह से मीडिया वाले ग्रामीण क्षेत्र को अपना पसंदीदा नहीं मानते क्या कोई भी मुद्दा है उसको ऊपर बात करने में मीडिया वाले को कोई परेशानी आती है वो स्वयं शिक्षण है किसी भी बात को प्रस्तुत करने में ना ही उसको किसी चीज़ का चक्रता ना ही दबाबी रहता है मगर उसको समय से ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचना उस चीज़ को जानकारी करना ये हर चीज़ पर निर्भर करता है क्यों कभर कर कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है जैसा मुद्दा हो उसको हर हालत में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए तभी वो मिडिया वाले सही रूप से उस चीज़ को सुचारू रूप से बात करते हैं ऐसा नहीं अपने मुद्दों को प्राप्त करने वो अपने मुद्दों को कवर करते हैं मगर इस पर सुचार रूप से मिडिया को बात नहीं होती है इस वजह से हर आदमी को जानकारी सही नहीं मिलती है मार्किट वगैरह में हर चीज़ की जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है इसलिए वो हर चीज को कवर करते हैं और उस पर बात करते हैं मगर ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है उनके ऊपर किसी चीज़ का समस्या हो सकता है या जानकारी के लिए बिना वो हर चीज को अमल में नहीं रह पाते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को वो अपना कीमती समय नहीं प्रदान कर पाते हैं इस वजह से वो मिडिया वाले अपनी बात को सीमित रखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा बहुत जानकारी होने से उस चीज़ प्रस्तुत करते हैं अन्यथा रूचि नहीं रखते